मेरा कोई पसंदीदा साहित्य पात्र तो नहीं है लेकिन मैं जब पढ़ती थी उस समय पे मेरे शिक्षकों ने मुझे बताया था कि स्वामी विवेकानंद जी भी एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और बहुत ज़्यादा किताबों में आने वाला चरित्र है जिनकी बहुत सारी मज़ेदार रचनाएं है जिनका मैं मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है लेकिन मैंने जितना अपनी किताबों में या कहीं पर भी पढ़ा है तो वो यह है कि स्वामी विवेकानंद जी कोलकत्ता के रहने वाले थे वो एक गरीब फैमिली गरीब परिवार से आते थे जहाँ भर उन्हें पढ़ना लिखना बहुत पसंद था और वो बोलते थे कि अपना आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखो और किसी किसी भी चीज को बिना जाने परखे आप उस बारे में कि उस आप उसका निर्णय ना लें ताकि किसी भी चीज को अच्छे से नहीं किया जा सकता तो वह चीज आप ना करें क्योंकि जिस चीज के आप बारे में नहीं जानते हो वह चीज आपको नहीं करना चाहिए बस इतना ही मुझे उनके बारे में पता है